असें अस जिसलै निक्के निक्के होंदे हे ते अस अपनी मम्मी कोला गै मतलब ऐ सिक्खेआ भलां कियां बूह्टे लांदे ने ते कियां ओह् साढ़े ताईं जरूरी न होर कोऊं केह् करना उत्थै हून मम्मी साह्नू कन्नै कन्नै लेइयै जंदी ही ते दस्सदी ही एह् उ'दा बहूटा एह् उ'दा बहूटा एह् इस कम्म आंदा एह् इस कम्म आंदा ते अस मम्मी कन्नै जंदे हे ते उत्थै गोड्डी गूड्डी करदे हे मम्मी कन्नै दिक्खी दिक्खियै निक्के ञयानें गी चा होंदा भला अस गोड्डी करचै बाड़िया करचै इ'यां करचै ते जंदे हे अस ते दिक्खेआ असें ते मम्मी कन्नै ते अस बी गुडनू लेइयै उत्थै गुडन लगी पौंदे हे ते निक्के निक्के कियां बनाए दे होंदे मम्मी होरें बी करना कम्म ते बल्लें बल्लें साह्नू बी जाच आई भलां कियां कम्म करना असें कियां नेई कम्म करना कि अस जिसलै निकके निकके मम्मी होंदे कन्नै जान लगे ते खीर मम्मी ने साह्नू बी सखाई ओड़ेआ भाई बड्डे बड्डे जिसलै होन लगी पे फस्ट सैकिंड पैह्ली दूसरी पढ़न लगी पे मम्मी ने आखेआ भलां इ'यां इ'यां गुडदे इ'यां इ'यां बीऽ लांदे इ'यां अस बी निक्के निक्के ञ्याने जियां मां प्यो करन उआं सिक्खी गै जंदे टैमा कन्नै ते अस फ्ही दिक्खदे रेह् दिक्खदे रेह् ते ओह् असें बी दिक्खी दिक्खियै उ'आं लाने बहूटे पानी देना उ'नेंगी फ्ही औह्दे बिच्च हैल पाना गवें दा गोहा कट्ठा होए दा होंदा ते उं'दा हैल बनाइये इ'न्ना उं'दे च हैल पाना जिल्लै ते हैल पाइयै फ्ही ओह् बहूटें गी किश दिनें बाद इ'यां चलन लगी पेआ ते शुरू होई आना उं'दा चलना बहूटें दा ते उ'नेंगी फ्ही बेलां बननियां फ्ही ओह् उनेंगी उंदे रेह् पर फुल्ल लग्गने फुल्ल लग्गी ऐ ते फ्ही उंदे पर लग्गन लगी पौने ते ओह् साढ़ी सेह्त ताईं बी शैल होंदेियां हियां उस बेल्लै क्योंकि रानियां साढ़ियां जियां दूरा दूरा धोड़ी बिकने गी जंदियां ते कोई एह् कल्ला दे जमाने आंगर हैल थोह्ड़ा पांदे हे उसलै गोहे दा गोहा जेह्ड़ा केह् केईं चिरें दा कट्ठा होए दा होना ओह् हैल पाना असें ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा जेह्ड़े अज्जकल ऐ चलादियां हून आर्गैनिक सब्जियां दा जमाना आर्गैनिक हैन केह् न इयै गै गवें दा हैल कट्ठा करदे खाद खुद पांदे ते नेईं दूई पांदे अज्जकल डाया जूरिया ऐ वो चलेदे अज्जकल ओह् नेईं ऐ इस्तेमाल करदे उसलै फ्ही अस उ'नेंगी गै पांदे रेह् उसलै उं'दे कन्नै पैदावार बी बड़ी शैल होंदी ही उस टैमा पर ते ओह्दे ताईं बी बहूटे ताईं बी शैल ही ओह् चीज अगर ओह् गै नीं होंदी ते उस टैमा पर उ'ऐ इक जरिया हा जेह्दे कन्नै अस सब्जियां उगाई सकदे हे फसलां उगाई सकदे ते ओह् जेह्ड़ियां सब्जियां होंदियां हियां उं'दे च सारे गुण होंदे हे जेह्ड़े इक देसी हैला चा आंदे क्योंकि उ'दे बाह्र ते कोई कैमिक्ल आह्लियां चीजां ऐ नेई हियां उ'ऐ गवें ओह् खाना ते उ'ऐ गोहा करना उ'ऐ सड़ी पड़ियै ते उ'ऐ हैल बनी आना ते उ'ऐ हैल देना इ'यां बी तुसेंगी पता गै गवें दा हैल बड़ा गै ओह् ऐ जैदा लाभदायक कारी ऐ ओह् कोई इफैक्ट ते करदा नेई ऐ ते धरती गी बी नीहां इफैक्ट करदा पैदावार इक्कै लेई गै रौह्नी चाहें हर बारी इक्कै लेई पैदावार होनी अगर चार बोरियां होनियां ते चार गै होनियां ते अजजकल चली दियां नमीं नमीं स्कीमां ते नमां नमां किश पांदे फ्ही मते कोला मतियां बोरियां ते ओह् जमीन किश सालें च बंजर होई जंदी उत्थै देना बंद करी ओड़दी ते पैह्ले दियां केई सदियें दियां जमीना चला दियां ओह् किसी चला दियां हियां इस्सै भला हैल पाया ओह् साढ़ी सेह्त ताईं बी शैल हियां खंदे पींदे हे अपने ते ना कोई बमारी ते ना किश अज्जकल जिन्नियां नमियां चीजां नमियां खादां इ'यां नमियां नमियां बमारियां पैदा होआ दियां ओह्दे कन्नै ते ओह् साढ़ी मतलब जेह्ड़े बहूटे अपने घार उगाए दे देसी हैला कन्नै जेह्ड़े चीजां ते ओह् ते ओह् दी कोई रीस थोह्ड़े ऐ ओह् ओह् दी रीस होनी बी कियां रीस होंदी गै नीं ऐ ओह् रीस होने दी कोई कम्म गै नीं ऐ भलां रीस होग उस चीज दी उस चाजा दी रीस नेइयों होग ते उ'दे उ'आं केह् गै करना बी कक्ख नीं ऐ इद्धर उद्धर फिरी लाओ टुरी लैओ ते अपने आंदे जंदे दिक्खदे जाओ ते कम्म होई जंदा ठीक ऐ नीं घार बेल्ले बेहियै बी केह् करना चलो कम्म लग्गे दा मनुक्ख खाली दमाग शतान दा घर ते कुतै कम्म लग्गो ते अपने अपने दमाग बी लग्गे दा रौंह्दा कुतै कुतै सोचाने सोचाने गै सौ बमारियां पैदा होई जंदियां उस सोचा ने सोचा कोह्लां बैटर ऐ कि इंसान अपना कम्म लग्गी रवै ते उस कम्म लगने कोला खरा भलां किश दा किश बनिया दुनिया पर हैनी नेईं बनना ते होई जाना ओह् होई जाना ते ओह् करना गै केह् ऐ ते किश बी नीं होना ते इयै चीजां साढ़े ताईं जरूरी न ते देसी चीजां जेह्ड़ी घरा दियां होंदी उं'दी कोई रीस थोह्ड़ी ऐ खाइयै बंदा चली सकदा अक्खियां ठीक रौंह्दियां ते सब किश स थोंह्दा देसी हैला कोह्ला एह् अंग्रेजी हौलें च कोऊ केह् ऐ रक्खेदा जो किश ऐ ओह् देसी गै चीजें च रक्खेदा ते खाइयै ओह् साढ़ी सेह्त लाईं जरूरी ऐ सब किश अस सेह्तमंद रौंह्नेआं उस चीजा कन्नै